मध्य प्रदेश में राज्य सरकार सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व और सत्ता तक पहुँचे न्यूज चैनल के माध्यम से स्थापित करती है वैकेंसीयों के माध्यम से स्थापित करती है बहुत सारी वैकेंसियाँ बहुत सारी साइटें गोरमेंट की द्वारा चलाई जाती है जिससे सब नागरिक को जानकारी प्राप्त होती है जिसमें राज्य के सभी नागरिक को चुनाव का पता चलता है उसी माध्यम से कब चुनाव होना है कब चुनाव नही होना है कब रिज़ल्ट आएगा न्यूज चैनलों के माध्यम से पता चल जाता इससे सर सरकार और नागरिकों के मध्य संबंध बन जाता है और एम पी ऑनलाइन एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है नागरिकों तक पहुँच के लिए और न्यूज़ चैनल के माध्यम सबसे बड़ा माध्यम है जिससे पता चलता सरकार की पॉलिसी क्या है कौन सी पॉलिसी लाने वाली है कौन सी नीति आएगी कौन सा कानून बनेगा ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है और सत्ता स्थापित हो जाती है नागरिकों तक